हाँ मैम नमस्ते

कम कर का आदमी चाहिए हाँ है हमारे और तो है चार पाँच लड़के हैं मिल जाएँगे क्यों नहीं मिलेंगे ठीक है हम आपको जो है चार पाँच लोग को काम करने के लिए भेज देती हूँ

हाँ ये सब सब चलाते हैं हाँ हाँ हाँ

अरे नहीं नहीं सही है वह हो तो बात है ही है जानकार रहेंगे तभी तो काम करेगा

कब तक आ जाएँगे चहे जब आ जाओ अरे हम आपको लड़के दिलवा दे रहें हैं काम करवाओ नहीं टिकट उकट भाई जो है कि अब आने जाने में तो कुछ तो लगी जा दिल्ली में है ऑपिस तो दिल्ली में आफिस है भाई दिल्ली में आफिस है तो उतना दूर का तो भा अरे लगेगा भाई किराया भाड़ा तो लगेगा ठीक ठीक ठीक

ठीक है ठीक जो है काम जो करेगा करवा रही हो भाई तो आपन भाई होएगा हाँ दस पंद्रह से भाई नहीं दे पाएँगे तो अरे इतना कम मत करो जो है कि दस पंद्रह हाँ वह तो ठीक है लेकिन भाई अब हाँ तो देखेंगे तो बात ठीक है लेकिन आज कल आज कल देखो कि बारहने के लिए तो जगह मिल जाती है लेकिन खाने के लो खाने के लिए कोई नहीं करता है चलो ठीक

चलो ठीक है मैम नमस्ते